میں ایک سلائی بنائی کی کام کرتی ہوں مجھے اس سے اچھی رائے ملتی ہے جب بھی کوئی کپڑا سلا کے جاتا ہے تو بولتا ہے ارے اس نے کتنے اچھے کپڑے سیے اگڑ کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بولتے ہیں کہ آپ نے یہاں غلطی کر دیا تو میں اسے سدھار کر پھر ٹھیک کر کے دے دیتی ہوں میرے گراہک مجھ سے کپڑے زیادہ سلاتے ہیں کیونکہ میں بہت اچھے سے سیتی ہوں ابھی عید کا موقع ہے اس لیے میرے یہاں میرے بہت بھیڑ لگی ہوئی ہے عید کے موقع پہ ہر کوئی کپڑا سلاتے ہیں اس لیے مجھے تو ابھی اتنے سارے کپڑے کے آڈر ہے میں سی رہی ہوں اچھے سے سیتی ہوں اس لیے تو سبھی مجھ سے کپڑے سلاتے ہیں ایک بار میں نے اپنے دوست کے بیٹی کے لیے کپڑا سیا تھا جو دیا میں نے اس اپنے ہاتھ سے سیا وہ دیا میں نے تو اس نے اتنی بڑائی کی اتنی بڑائی کی کیا بتاؤں اور لوگوں نے بھی بہت بڑائی کی کہ وہ کتنے اچھے سے سیتی ہے کتنے اچھے سے اس نے ہاتھ سے سیا ہے سب لوگ بہت بڑائی کر رہے تھے کہ کتنے اچھے سے سیتی ہے مجھے تو بچپن سے ہی سینا پسند ہے کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے سینا میں خود بھی سل کر پہنتی ہوں اور میری بہن لوگ بھی مجھ سے سلاتی ہے میرے پڑوس کے تو سب سلاتے ہی ہیں سب سلاتی ہے مجھ سے میری دوست کی بیٹی کو میں نے سل کے دیا تو میری دوست نے پھر دوبارہ مجھ سے سلایا بولا کتنے اچھے سیتی ہو اس لیے اس نے مجھ سے پھر سے سلایا میں نے اسے پھر سے اچھے سے سل کر دے دیا